हमारे मध्यप्रदेश में लोकप्रिय कॉमेडी क्लब देखना भी मुझे अच्छा लगता है जो टी वी सो आते हैं कपिल शर्मा सो जो हफ्ते में सिर्फ़ दो दिन आता है सटरडे एन संडे और जो है एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा वह हफ्तों के अप सातों दिन आने लगा है जिसमें तारक मेहता में जो उनकी ऐक्टिंग हो गई उनमें जो अच्छी चीज़ें भी बताते जिसमें हमें अनुभव भी होता है कॉमेडी भी होती है मज़ा भी आता है और मोटीवेशन भी हमें उससे यह सीरियल से मिलता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को आठ से नौ साल हो गए हैं जो अभी तक देखने वाले दर्शकों को भी पसंद है जो हमें अच्छा मोटीवेशन भी देता है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं हँसाते भी हैं समय के साथ कैसे चलना है वह भी बताते हें तो तारक मेहता एक अच्छा सीरियल हे कॉमेडी भी है हर प्रकार की चीज़ें उसमें बताई जाती है कपिल सर्मा सो हफ़्ते में दो बार आता है जिसमें खूब कॉमेडी होती है उसमें कई प्रकार के कलाकार आते हैं जिसकी वह बात करवाते हैं कॉमेडी करवाते हैं लोगों को हँसाते हैं और अच्छी जानकारी भी देते हैं और हमें अच्छी चीज़ उससे प्रदान भी होती है कपिल सर्मा सो अच्छा लगता है